भारतांत आमच्या एक बरेचशे अशे आतां बदल जाल्ले आसात पयलींच्या काळांत जे आमचे रस्ते आसले आनी आतांच्या काळांत जे आमचे निती नितीन गडकरीन जें आतां बदल केल्ली आसा आतां आमचे रस्ते जे पयलीं रोडवेज म्हणटा तशें जे रोडवेज आमचे पयलीं नॅशनल हायवेज इतकेशे नासले पूण आतां जी तेंच्यानी नितीन गडकरी हेंच्या लक्षणां खाली दित जितके दा बदल जावन पडल्या म्हणटा तशे गुजरात हे गांव स्टेटीन आमच्या गोयांत सूुद्दां ते इतकी बदल जाल्या म्हण आता इंनफ्रास्ट्रक्चर आतां आमचो मांडवीचो थर्ड आमचो मांडवी ब्रिज त्या भायर त्या भायर जुवारी ब्रिज ही आता कन्वीनीयन्स करून इतकी आमचें इतकी आमचो डिस्टन्स सुद्दां आतां हो जो पयली लोंग ट्रेवल जाताले तो आता लोंग ट्रेवलाच्या प्रमाणे आतां आतां म्हणटा एक एक उदाहरण धरा आता आमचे थर्ड थर्ड मांडवी ब्रिज आसा हो जो आसा पयली सकयल्ले दोनूय ब्रिजांचेर इतकी गर्दी जाताली लोकांक येवंक वचपाक करपाक पणजी टू म्हा म्हापसा म्हणां म्हापसा टू पणजी लोकांक इतकी ट्राफीक आसताली की ब्लॉकेज जाताले फूल तशेंच आतां आमकां थर्ड आतां नेवो जुवारी ब्रिज आमी आतां पणजेच्यान मडगांव मडगांवच्यान जुवारी हो डिस्टन्स आतां इतको कमी जावन पडला की अर्द्या वरांत आमी पणजेच्यान जुवारी पावोंक शकता ही जी टॅक्नोलॉजी जी आमची येयली आनी हे जें सगळें मास्टर पीस हें जावन घोडोवन पडलें हे सगळें नितीन गडकरीन आपल्या एका तेंच्या तकले सकयल म्हणटा तशें हें सगळें जावन पडलेले आसा आमच्या गोंयांत